میرا ریکارڈ جو ہے ریکارڈ بن گیا یہاں سے سپول تک جو ہے صبح صبح جو ہے گھومتے گھومتے پتے نے چلا کہ ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے دوڑتے دوڑتے سپول چلے گئے اور سپول سے جو ہے پھر جو ہے دوٹے دوٹے واپس آگئے ہاں دوٹے دوٹے واپس آگئے یہاں سے سپول پتے نہیں چلا کہ ہم کییسے دوڑ گئے یہاں اتنا دور تک اور جو ہے ہاتھ کو پیر کو پھیلاتے پھیلاتے پھیلاتے اس سے کیا ہوتا ہے پورا سریر جو ہے میرا سوستھ ابھی بھی سوستھ ہے ابھی بھی کہیں بھی چلے جاتے ہیں صبح صبح تو ہم کو دوڑنے میں بڑا مزہ آتا ہے کہ دس کلو بیس کلو میٹر کو ہم کچھ سمجھبے نہ کرتے ہیں کہ ہم کیسے چلے جاتے ہیں کیسے چلے آتے ہیں جو بات ہے سمجھے کہ تو ہم کو دوڑنے میں بڑا مزہ آتا ہے دوڑنے میں بہت مزہ آتا ہے دوڑتے دوڑتے جو ہے کہیں سے کہیں چلا جاتے میرا بچپن سے لے کر ابھی تک جو ہے جو برا مزہ آتا ہے دوڑنے میں کھیلنے میں کودنے میں کہیں سے کہیں چلے جاتے ہیں ہاں دوڑتے دوڑتے میں جو ہے کوئی دقت نہیں ہوتا ہے خوب میرا من کرتا ہے کی دن رات جو ہے دوڑتے رہیں سریر میں جو ہے کوئی دقتے کوئی ٹریبولے نئی آتا جو ہم نہیں دوڑ پائیں گے لیکن ہم کھوب دوڑتے ہیں میرا دل کرتا ہے دن رات دوڑتے رہے جو بات ہے